औ हेलौ हेलौ नोंथा खब'रा मोजां ना आं ओइ खामादै थांनोलै अह प्रदिप बसुमतारि होन्नाय ओमफ्राय आङो बै फिसालानि थाखायसो गंसे साइकेल बायनो सानदोंमोन दा साइकेलआबो आथिखालाव मा मा दाम बा नोंगौ ओमफ्राय मा मा मा साइकेल दंमोन बा मा मा साइकेल

दा साइकेलखौथ' बे हप्तायावनो नांगौमोन नांनाया दा माबायाव दंखायो स्टराव दंखायो बा दे दानो साइकेलखौथ' बायखा नांथारसिगोन नालाय कलेजआव थांनो गथ'नो नांथारगौ गेजेरावनो माबा मोनसे इसे खम खालामलायदो ना बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों खालामसै नामा दे होमबा नोंथां जागोन दे आङो आंहाबो फैसाया जगार जाजोबाखै नालाय आं स्नि हप्तासोआव जगार खालामसिगोन दे दे होमबा नोंथां दे दे